हून में इत्थै लोकल जगह है ना इत्थै कोई टूर गाइड़र जां सर्बिस प्रबाइड़र नेईं ऐ जेहड़ा टूरिस्ट गी दस्सी सकदे कुदै कुदै है बी है कुदै कुदै नेईं बी है जित्थै कुतै कुतै नेईं ऐ उत्थै केह् करदे अस टूरिस्ट के अस बी जेहलै जंदे ना असें गी बी नेईं पता एह् जगह कुद्धर ऐ फिर अस लोकल लोकें गी पुच्छी पुच्छी ऐ अस उस जगह पुज्जने आं जेल्लै पैहलें इक लोकें गी पुच्छी ओड़ेआ इत्थुआं जगह कुद्धर ऐ अगर अग्गै नेईं समझ आए अग्गै जेहड़ा लब्भेआ उसी पुच्छी ओड़ेआ फ्ही इयां करदे करदे असें पुच्छी पुच्छी उत्थै पुज्जी जाना इ'यां आक्खो तुस ते कोई सर्बिस प्रबाइडर जां कोई टूरिस्ट गाइड़ ते ओह् उत्थै कोई बी नेईं ऐ जेहड़ा असें गी दस्सी सकदा ऐ जां कि टूरिस्ट गी दस्सी सकदा ऐ कि कोह्की जगह कित्थे ऐ ते केंई केंई जि'यां पतनीटाप होई गेआ गगनटाप होई गेआ बैष्णो माता ते सिद्धा सिद्धा रस्ता ऐ उत्थै के कुसै ने दस्सना पर एह् जेहड़ी जगह है ना दो तिन इत्थै टूरिस्ट गाइड़ ऐ ओह् दसदे कुत्थै केह् हा् मश्हूर ऐ केह् केहड़ी जगह असें जाना चाहिदा केहड़ी जगह नेईं जाना चाहिदा उत्थै हैन टूरिस्ट गाइड़ इधर बिलकुल जेहड़ी लोकल जगह ऐ सिहाड़ बाबा होई गेआ नो देवियां होई गेआ सुल्ला पार्क होई गेआ उत्थै कोई बी टूरिस्ट गाइड़ नेईं प्रबाइड किता गेआ ऐ ओहदे कन्नै असें केह् करना हिन्दी बोलनी इंगलिश बोलनी जां ओह् तिन लैगंबेज समझ आंदी अगर तुस आक्खो इत्थै मराठी बोलनी ओह् ते है नी बाहरा कोई आए दा होना असें गी ऐसैंट नेईं समझ आए दा होना अस इंगलिश बिच गल्ल करी सकनी हां मेरी लेई इत्थै जेहड़ी स्पीक कीती जंदी ऐ भाशा ओह् है हिन्दी हिन्दी बिच असें इक दोऐ कने बार्तालाप करने होने ते जेहड़ी मेनली लेंगबेज जेहड़ी टूरिस्ट ते लोकल लोग बोलदे ना ओह् हिन्दी ऐ